जी मुझे खाना ऑर्डर करना था जी मुझे बटर नान और बटर चिकन मसाला उसके बारे में बता दें कैसा अच्छा तो जी हम मतलब हमें हमारी पचास टी सदस्यों के लिए खाना बनवाना है हमें तो मिल जाएगा क्या अच्छा मुझे चौबीस जनवरी को चहिएगा तो उस टाइम पर मुझे आप मॉर्निंग में दे सकते हैं क्या मतलब हाँ फ़िर अच्छा तो आप टोटल बता सकते हो मतलब की कितने तक का पड़ जाएगा अच्छा तो थोड़ा डिस्काउन्ट वगैरह ठीक है फ़िर हम आपको बता देंगे एक बार फ़िर कॉल मतलब बीच में तेईस तारीख के एक दिन पहले हम कॉल कर देंगे तो आपको रेडी रहिएगा ठीक है